ہلو منوج بھائی آپ کہاں ہیں نہیں نہیں آپ کو وہاں نہیں جانا ہے ہم کہیں اور کھڑے ہیں ہم جامع مسجد کے سامنے والے گیٹ پہ کھڑے ہیں آپ اس موڑ پہ نہیں اس موڑ سے آپ رائٹ لیں ہم آگے آ رہے ہیں جی آپ وہاں پہنچ جائیے ہم اپنا لوکیشن آپ کو دے رہے ہیں آپ اسے فالو کرتے آئیے نہیں اس روڈ سے نہیں جانا آپ کو اس روٹ سے آنا ہے ہم وہاں کھڑے ہیں میں جامع مسجد کے مین گیٹ کے پاس جو روڈ ہے روڈ کے سامنے ایک شاپ ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں آپ اس گلی سے موڑ کے مت آئیے ادھر سے آئیے پھر ہم دکھ جائیں گے نہیں نہیں ہم لوکیشن بھیج دیے ہیں آپ کال پہ رہیے ہم آپ کو دھیرے دھیرے راستہ بتاتے جا رہے ہیں آپ کو کیسے آنا ہے جی ادھر سے مت آئیے ہمارے لوکیشن کو ٹریک کرتے رہیے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہیے جی آپ جامع مسجد کے سامنے والے گیٹ پہ پہنچ گئے جی جی آگے آئیے میں ایک کروشی شاپ کے دوکان کے آگے کھڑا ہوں